म्हज्या आवडीचो लेखक म्हळ्यार महेश एलकुंचवार भारत नाट्य रंगभुमी वयलो नावाजिल्लो नाटककार तांचे वास्तववादी प्रतिकात्मक लेखनांत तांणी जायतीं नाटकां बरयलीं जल्म आनी मरण ह्या सारक्या कठीण विशयांचेर तांचे लेखन आसा सुल्तान ह्या एकुणीशें सदुसश्ट ह्या काळांत एक मासिकाक लागून बरयल्लें नाटकाक लागून नाटक ह्या क्षेत्रांत तांचें पयलें पावल पडलें प्रसिद्ध दिग्दर्शक विजया मेहता हांणी सुल्तान ह्या नाटकाचें दिग्दर्शन केलें तें एकुणीशें साठ नंतरच्या काळखंडांतलें म्हत्वाचें नाट्य कलाकार म्हणून वळखतात नाटक हें समाजाचो हारसो कित्याक म्हणटात तें एलकुंचवराचीं नाटकां वाचतना समजता ताची वाडा चिरेबंदी मग्न तळ्याकाठी युगान्त ही हे तीन भाग बरेंच गाजले जिवनांतल्यो खुबसो आदळ आपटो ह्या नाटकांत आसा शार आनी गांव हाचे मदलें वेगळेंपण घराक घरपण नासून पडंग पडिल्लो वाडो आनी त्या वाड्यार रावपी घुसमटकार जगपी तीं त्या वाड्यांतली मनशां एक भाव मुंबय आसा पूण गांवांत येवून शाराची संवय जाल्ल्या कारणान ताची बायल हांगा घुसमट्टा पिळगेन पिळगी चलत आयिल्ली परंपरा प्रतिश्ठा त्या लोकांक बदलपाची ना आनी जाका जाय ताका नात्याच्या पाश्यांनी बांदून दवरलां तांचें नाटक खूब गाजलें दुसरें म्हणल्यार वासनाकांड भयण भाव आनी तांचे मदीं आशिल्लें एक अनैतीक नातें आनी आपली कला जगपाक खंयचोय मनीस खंयच्या खालच्या थराक वचपाक शकता हाचे विशीं ताणी बरयलां एलकुंचवराच्या पार्टी ह्या नाटकाक समाजाच्या श्रीमंत क्लास समाजांतल्या गरीब लोकांक कसो लेखता ह्या विशीं बरयलां घरांत चालू आशिल्ले एक साद्या पार्टेक कांय वेळा भितर कितले क्रूर रूप येता हें ह्या नाटकांत दिसता तांची हेर नाटकां म्हणल्यार गार्बो एक नटाचा मृत्यू प्रतिबिंब रक्तपुष्प सोनाटा वासांसि जीर्णानि हीं सगळीं नाटकां मनीस आनी तांचे जीवन प्रवासा विशीं सांगता